اتر پردیش میں سیاسی نظام حکومت کے احتساب اور شفافیت کو بہت طریقوں سے یقینی بنایا جاتا ہے خاص طور پر اس کے لیے ادارے کی نگرانی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر معلومات کی آزادی بھی ہوتی ہے جس کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں اور سیاسی نظام حکومت کے احتساب کو ضروری بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ شفافیت کی بھی بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے جس میں ہم لوگ پوری طریقے سے ملوث ہیں تاکہ ہماری توجہ سیاسی نظام حکومت کی بہترین طریقے سے رہ سکے اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اس کے خلاف ہوں اسے نظر انداز کیا جا سکے